اسکول میں میرا پسندیدہ مضمون اردو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں لوگوں سے سنتا تھا اردو زبان ایک چاشنی والی میٹھی زبان ہے پیار محبت کی زبان ہے گنگی جمنی تہذیب کو بیان کرنے والی زبان ہے لیکن جب اس کے پڑھنے کی بات آتی تھی تو میں دیکھتا تھا کہ بہت کم لوگ اردو کو پڑھنے والے تھے جس کی وجہ سے میری دلچسپی اردو کی طرف ہوئی اور میں نے اردو کو پڑھنا شروع کیا اور جب میں نے اردو کو پڑھنا شروع کیا تو جب میں نے شاعروں کو پڑھا میری دلچسپی اور بڑھتی چلی گئی